आं जोंनि ओनसोलनि बेंतल बाजारावहाय मैया कुरति लायदोंमोन जा मोजांखामोन बाजौ रांनि लाबोदोंमोन आं गांसेयावहाय जा मोजांखामोन ओमफ्राय बे फा गोजा खालारनिमोन ओंखायनो जा मोजां दिजाइनफ्राबो ग'स्लाना गोजाननिफ्राय सान्दुंआव थाबा जोंलायलायखायो जा मोजांखा बेखौनो बहाबा थांनायाव बेखौल' गानलायलायखायो आं जेखौबो गानलायलायखाया जा मोजांखौ हरखादोंना आंनो बेंतल बाजारनि हारसाफ्रा अयथासार मोजांखा फट'लाबाथाय आंनि गस्लाखौनो साबसिन नुलायलायखायो ओरैबायदि मोजांखा गोजा खालारनिमोन ओमफ्रायो जा गानबाय ओमफ्रायो सुबाय खालाराबो खारा बेनो बे थायो जा मोजांखा गोजायैनो थाबाय थायो आंनि ग'स्लाया